मुजफ्फरपुर जिलामे सब किछु अबैत छै मुजफ्फरपुरमे सब किछु अबैत छै इधर सब सुविधा छै दैनिक जागरण पेपर छै इधर दैनिक भाष्कर छै हिंदुस्तान छै प्रभात खबर छै इधर सुविधा सब छै इधर किछु चीजके कमी नहि छै सब किछु अबैत छै दैनिक भास्कर दैनिक जागरण सब किछु अबैत छै सबसे बढ़िआँ खबर प्रभात खबरमे प्रभात खबरमे अबैत छै आओर हिंदुस्तानमे रहैत छै इधर किछुके कमी नहि छै इधर कोइ घटना होइत छै तऽ गायघाटमे अबैत छै मुजफ्फरपुर से होके गायघाटमे अबैत हय इधर किछुके कमी नहि हइ सब किछु होइत छै इधर किछु के कमी नहि छै कोइ खबर होइत छै तऽ अबैत हइ सब किछु इधर अबैत हइ गायघाटमे न्यूज अर अबैत हइ चौक पर अबैया मुजफ्फरपुरमे कोइ काण्ड होय हइ तऽ तुरंत अबैत हइ हिंदुस्तानमे अबैत हइ दैनिक भास्करमे अबैत हइ सब किछुमे अबैत हइ सबसे बढ़िआँ खबर हिंदुस्तानमे रहैत हइ